राजस्थान हिकु रेगिस्तानी इलाइक़ो आहे तंहिं करे हिते वापारु करणु हमेशा ई ॾुखियो थींदो हुओ पर पुठे कुझु सालनि में स्थितियूं बदिलजियूं आहिनि सरकारु तमामु कोशिशूं कयूं आहिनि बिजलीअ ऐं पाणीअ जी व्यवस्था दुरुस्त थी आहे तंहिंखां सवाइ ॿ वॾे वॾे वापारियुनि खे सस्ती दरनि ते ज़मीन ॾिनी वई आहे ऐं हिते मजदूर बि सहुली ऐं घटि पघारनि ते मिली था वञनि हिन करे पुठे कुझु सालनि में वॾे वॾे वापारियुनि जी पसंदि राजस्थान रहियो आहे हिन समय ते राजस्थान सॼे भारत में छह नम्बर ते वापार जी उनतीअ जे करे अॻियां वधी रहियो आहे